हम तऽ ग्रामीण क्षेत्रमे रहै छौँ जब ग्रामीण क्षेत्रमे रहै छौँ तऽ तकनीकी बहुत कमजोर नेट चलैए इन्टरनेट चलैए तऽ ओहे खातिर जब शहरके क्षेत्रमे आबै छौँ तऽ फाइव जी नेट चलैए फाइव जी चलैए तऽ एकर आदत लागि जाइए शहरमे जऽ गाँव जाइ छौँ तऽ वहाँ तऽ साफ नेट नहि चलैए गाँव जाइ छौँ तऽ हमसभके पढाइ रुकि जाइए एहेसँ ग्रामीण क्षेत्रमे यदि नेट अच्छा चलत या टावरके सुविधा हैत तऽ ओहिसँ गाँवके एस्टूडेन्ट या विद्यार्थी छात्र जतना अइ ऑनलाइन पढाइ करैवला ओकरा दिक्कत नहि हैत एहेसँ ग्रामीण क्षेत्रमे टावर या नेटवर्किंग सिस्टमके जतबे भी काज करैवला अइ ओ सबके थोड़ बहुत गाँवके ग्रामीण क्षेत्रमे थोड़ा ज्यादा टावर या नेटवर्क या इन्टरनेट जकरा अहाँ कहै छिए मोबाइलमे लैपटॉपमे टेबलेटमे ई सबमे चलै खातिर नेट जे अइ टावरसँ आबैए टावर जब नहि रहत तऽ कोना नेट पकड़त एहीसँ इन्टरनेटपर बेसी धियान देल जाइ ग्रामीण क्षेत्रमे ग्रामीण क्षेत्रमे जतबे बच्चा अइ एस्टूडेन्ट अइ छात्र अइ छात्रा अइ ओ सबके पढ़ैमे ऑनलाइन किलास करैमे बहुत दिक्कत होइए ओहेसँ ई सबपर गाँवके क्षेत्रमे बेसी उद धियान देल जाइ एहेसँ हमरासँ विनती अइ कि गाँववला क्षेत्रमे ज्यादेसँ ज्यादे इन्टरनेटके सुविधा देल जाइ